हेलो हांजी भैया हाँ हाँ जी जी जी सर मैं करवाया था हाँ जी सर बताइए क्या क्या सामान लग रह है हम आपकी पूरी भैया आपको कल कहा था आ कर लेजा लीजिए आप आए नहीं अब हमने तो तैयार करके रखा था निकलवा कर रखा था कि जैसे ही प्लम्बर कम्पनी से कोई आएगा उनको दे देंगे पर आप नहीं आए इसमें आपकी गलती जी बिल्कुल पहले आप मुझे ये बताइए कि मतलब अच्छी कम्पनी के और कम बजट वाले कौन से पाइप मिल जाएंगे अपने को जो मतलब अपने बजट में भी आ जाएँ और आपको तो पता ही है अपना आपको घर कितना बड़ा बनाना है तो उसमें कितने पाइप लग जाएंगे कितना खर्चा आ जाएगा बर तीस चालीस हज़ार कितना हो रहा है दस हज़ार तक के देखो तुम क्या इतना हमको घर बनाना है कोई महल थोड़ी न बनाना है अरे अच्छा बन जाता है अपने आपको प्लास्टिक वाले पाइप चाहिए सोने के नहीं चाहिए पंद्रह बीस साल तो फिर से डलवाना ही पड़ेगा न देखना भैया पर जितना हो कम बजट में और अच्छा अपने को प्रोडक्ट चाहिए अपन जो सामान है उसमें भी कमी बेसी नहीं करेंगे अपने को उसमें से कम ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को अच्छा ही चाहिए और कम बजट में चाहिए एक बार ध्यान से रख सोच लो और उसके हिसाब से ही लाना ठीक है भैया ठीक है ठीक ठीक